جی ہاں بالکل کیوں نہیں دہلی میں بڑی ایس ٹی ای ایم یونیورسٹیوں میں سائنس ٹکنالوجی انجینیئرنگ اور میتھمیٹکس کی تعلیم کئی یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے جیسے کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی ہے اور ہماری یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ اس کی بہترین مثال ہیں اس کے علاوہ بھی مختلف یونیوسٹیوں میں اس کی تعلیم اور تحقیق پیش کی جاتی ہیں جس کی فہرست اس مختصر وقت میں تو نہیں پیش کی جا سکتی اس کے لیے کافی وقت درکار چاہیے